السلام علیکم بولے سپول نرسری سے بات ہو رہا ہے بولے مجھے کچھ پلانٹ چاہیے جو سپول میں فیمس پلانٹ ہیں مجھے پھول کا پلانٹ ملے گا پہلے آپ کھیت بھی کرتے ہیں نہیں کرتے بولے آم میں میں تو خرید رہا ہوں آم کا پلانٹ میں کون سا سب سے اچھا پھل ہوتا ہے سپول میں جو زیادہ ماترا میں اگتا ہے بولے مالدے کا پودا کا ریٹ کتنا ہوگا کچھ کم ہو جائے تھوڑا بہت تو لے لیں گے دس پیس دس پیس لیں گے اور اگر سکسیس ہوا تو پھر آج بیسی بھی لے سکتے ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ آپ دوسرے سے لیں گے آپ ہی سے لیں گے اب تک تو ہم ہم مالدے سب لگائے کہ چتا آلو سو روپیے سو روپے دس پیس کا ہو جائے گا لگ بھگ ایک ہزار روپیہ ہو جائے گا پہنچائیے گا آپ ہی کی وہاں ںںیں نرسنگ سے لانا پڑے گا پھر بیچ میں دیکھیں بھی نہیں آپ کا کہاں پر پلانٹ کا کاروبار ہے ٹھیک ہے تو آ جائیں ٹھیک ٹھیک